ہمارے علاقے میں جَرائم کی بڑھنے کا سبب ناعلمی ہے کہ جب لوگوں کو غلط اور صحیح کا فرق نہیں معلوم حق اور ناحق کے بارے میں تمیز نہیں غلط اور صحیح کا اندازہ نہیں تو وہ جرم وہاں بڑھتے ہیں دوسری بات کہ ناانصافی کہ سرکاروں کی طرف سے انصاف نہیں ملتا لوگ بے روزگار ہیں غربت میں اور بھی غریب ہوتے جا رہے ہیں تو انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے غلط قدم اٹھاتا ہے جو سرکار کی نظر میں وہ جرم ہو جاتا ہے کئی بار لوگ کسان مزدور اپنا حق مانگتے ہیں ان کا حق انہیں وقت پر نہیں ملتا وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تو سرکار کی نظر میں وہ بھی جرم کہلاتا ہے تو اس طرح کے جرائم ہیں مگر اس کی کہیں نہ کہیں سرکار کی غلط نیتیاں اس کا سبب ہے